म्हजें कडेन कौशल्य म्हणजे म्हजो बरो आवाज जो बरो आवाज वॉयस ओवर ऑ कसलें रिडींग हातूंत हांव वापरूंक शकतां आनी ह्या आवाजाचो विकसीत करप म्हणजें हो आवाज खंयच्याय वॉयस ओवराक हांव वापरूंक शकतां आनी तो बरो जावंक शकता